जि'यां हू'न अस बिजलियै दी गल्ल करा दे पराने टाइम बी बिजली नेईं होंदी ही ते तां बी लोक पढ़दे हे किश करदे बी ऐ हे अजकल बिजलियै नै असें ईं बड़े फायदे होई दे पक्खे चलै दे मशीनां चलै दियां एसी चलै दे बिजली दा बड़ा मतलब इं'या असें ईं बड़ा खुश कीते दा कीते दा ते असें ईं नुहाड़े फायदे बी बड़े न ते होर बी बड़ा किश ऐ ते इक्क नुक्सान बी ऐ जियां हू'न अज्जकल बड़े सारे बंदे दा कम्म मशीन करू दी बिजलियै दे थ्रू तो मतलब बंदे दी जादे जरूरत बी पौंदी बंदे किश कम्म निं करदे खज्जल होआ दे अज्जकल ते इं'या गै बिजलियै दा बड़े हैन किश बड़े दूर तक्क पुज्जे इं'या आखने दी गल्ल जाई अस बी सकदे करी अस बी सकदे जो कुछ बी ऐ असें करना बी ऐ घरै आह्ले आखदे पढ़ो पढ़ो हू'न बिजली दे बगैर पढ़ोंदा बी निं ऐ ते आदत गै उस्सै स्हाबै दी बनी दी ऐ पढ़ी सकदे अस बाकी हू'न गर्मियें दिनें जि'यां गर्मी होंदी बिजली निं होंदी मुश्कल बी बड़ा होंदा बिजलियै दे बगैरा छड़ा पसीना औंदा होर बी बड़ियां गल्लां न बा चलो सनाना जि'न्नियां होई सकदियां मेरे कोला बिजली हू'न सारे कम्म बिजली दे सिरै पर गै न किश कम्म करना होऐ तां बिजली कुदै बगैर बिजली दे बी जिंदगी ऐ बा ओह् ऐ ना ओह् जेह्के पराने टैम होंदे हे ते हू'न बिजलियै दे फायदे बी बड़े न बाकी बिजली जो बी ऐ बिजली दे फायदे बड़े न हू'न जि'यां एसी चले दे अजकल लोकें ई गर्मियें दी ब्हारै ई ते धुप्पै दा पता निं ऐ केह् चीज़ ऐ कि'न्नी धुप्प होंदी बाह्र जेह्के एसी रौह्ने आह्ले मस्त बी होंदी उं'दी लाईफ होर बी बड़ी मस्त होंदी उ'नें बड़े फायदे होंदे हू'न उ'नें बिजलियै दा ते बाकी जलियै दे फायदे बहुत जादै न नुक्सान बी है'न नुक्सान दी होर गल्ल केह् करचै उ'ऐ में हू'न तुसेंईं सनाया हा जियां बड़े लोकें दा कम्म इ मशीन करी ओड़दी कोई बी ऐ ते बाकी बिजलिया दा कम्म मशीन करी ओड़दी अजकल दे लोक किश बड़े बेरोजगार होई दे ओह्दे चक्करें प्ही हू'न बाकी